हेल' आं एसे आगोलावहाय नोंसोरनाव गारि बुक खालामदोंमोन बङाइगावसिम थांनायनि ओमफ्राय आंनाव दा केच गैया आरो दा बिनि थाखाय आङो अनलाइन पेमेन्ट खालामगोन जागोन ना